हमारे क्षेत्र में सिनेमा थिएटर नहीं है लेकिन यहीं से कुछ तीन कुछ पंद्रह बीस किलोमीटर दूर एक शहर पिपरिया जहाँ पर सिनेमा थिएटर है और वहाँ हम महीने में एक बार या फिर पांच छ महीने में दो दो तीन बार चले जाते हैं और वहाँ पर हमें बहुत अच्छा लगता है मूवी देखना वहाँ पर साउंड सिस्टम भी बहुत ही अच्छा है प्रोजेक्टर भी बहुत बड़ा है वहाँ पर बहुत अच्छे से दिखाई जा अ दिखाया अ दिखाई देता है और आवाज भी बहुत ही अच्छी आती है वहाँ पर और मुझे सबसे जादा अच्छा जब लगता है जब कि मैं अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जाती हूँ दोस्तों के साथ जाते हैं हम लोग वहाँ बहुत बहुत इंजॉय करते हैं और फैमिली वालों के साथ जाते है तब भी बहुत इंजॉय करते हैं लेकिन वहाँ पर बहुत ही अच्छा लगता है देखना वहाँ पर मूवी क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़े पर्दे पर दिखाई जाती है और वहाँ का साउंड सिस्टम बहुत ही अच्छा है इसलिए हम लोग पिपरिया जाते हैं देखने वहाँ पर बहुत अच्छा लगता है हमें मूवी देखना